हैलो हैलो मैं फुटहॉल मॉल से बोल रही हूँ आप कौन हाँ बोलिए अच्छा अच्छा

हाँ बोलिए तो मैं यह बता रही थी कि आप ने जो फुटबॉल खेली थी उसका तो आपने अच्छी नहीं खेली थी और आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है आप और अच्छा खेलिए और हमारी क्लास एक अप्रैल से लग रही है तो आप उसमें आ सकते हैं हाँ उसमें आठ बजे से रहेगा तो आप एक घन्टे लेट आ जाइए नहीं हम आपको आपके टाइमिंग के हिसाब से सब सिखा देंगे आप जो भी टाइम जिस भी टाइम पर आना चाहती हैं हम उस टाइम पर आपको एक टाइम हम सेट कर लेंगे उसके हिसाब से आपको सब बता देंगे उसमें पंद्रह सौ रुपये रहेगी महीने की नहीं वह बच्चों का एक बैच रहेगा उसमें बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो आप सब लोगों को एक साथ ही ट्रेनिंग दी जाएगी आपको हम सब सिखाएँगे जो भी आपकी समस्याएँ हैं आप हमें बताइएगा हम उस हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे

उसमें एक महीने से छः महीने तक काम पूरा हो जाएगा उसमें टाइम लगेगा आप जितना अच्छा जल्दी खेल पाओगे उतना अच्छा कम कम कम समय लगेगा अच्छा ठीक है तो आप कब आएँगे

ठीक है ओके हाँ हाँ ठीक है